अ बचपन में मां इस्कूल जे तरफा अ आयोजित हिकु ट्रिप ते वियो हुयुमि माउंट टाबू जिते असां चारि ॾींहं रहा जो स्टे कयो हुयोसीं ऐं हुते असां साइड सीन ॾिठी कैपिंग कई असां बॉर्न फायर हुते कई अ माउंटेन कलाइंबिंग कई रॉक कलाइंबिंग कई ट्रैकिंग कई ऐं अ ॾाढी सारी आ न एक्टिविटी कई जंहिंमें असांखे ॾाढो मजो आयो